असांजे महाराष्ट्र जो एजुकेशन जेको सिस्टम आहे उहो घणो ई सुठो आहे पर अॼुकल्ह घणा ई माण्हू जेके आहिनि वही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वञणु घणो पसंदि त करणु अॼुकल्ह टीचर कंहिंखें खे ठहणो ई न आहे छोजो सचु ॻाल्हि त हीअ आहे टीचर खे जेका वेतन मिलियो वञे थो उहो घणो ई घटि आहे त अॼु टीचर थियणु कंहिंखें पसंदि कोन आहे छो टीचर जो हिकु जॉब जेको आ उहो घणो इज़त वारो आहे तंहिंखां पोइ बि माण्हू उन खे घटि पसंदि त करणु पिया सभिनी खे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वञिणो आहे ताकी उते वञी करे उहे घणो पैसो कमाए सघनि उहे जेको मॉडल हिकु वर्ल्ड आहे उन सां माण्हू घणो प्रभावित थी चुका आहिनि पर टीचर थियणु कंहिंखें पसंदि कोन आहे